इंसानु पंहिंजी खेती बाड़ी न करे पशु पालंदा आहिनि जंहिं में गांइ मेह भेड़ घणेई पशु पंहिंजी सुविधाऊं जे अनुसार उहा पालंदा आहियूं उहा उन्हनि जो इअं ई ख़्यालु रखंदा आहिनि जीअं पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु रखिजे उहा उन्हनि खे खुली हवा में रखंदा आहिनि सुठो सुठी तरह खाधो पीतो ॾींदा आहिनि उन्हनि खां वधीक कमु कान कराईंदा आहिनि वधीक कमु कंदे त उहो बीमार थी पवंदा त हिन करे उहो हुननि खे खुली हवा में रखी हुनखे थोरो कमु घटि कराए ऐं वक़्त वक़्त ते उन्हनि जो सुठो खाधो पीतो ॾेई हुननि जो ध्यानु रखजंदो आहे